साढ़ी डोगरी भाशा इ'यां बड़ी अच्छी भाशा होर बोलने बी बड़ी प्यारी ऐ बोलदे बी आं उसी अस लेकिन केईं जगहां ऐसियां बी हैन कि जि'त्थें एह् भाशा साढ़े अपने गै जम्मू कशमीर च केईं डिस्ट्रिक्ट च जां होर जि'यां सिरीनगर होइया लेह होइया जां कि होर कोई इ'त्थें डोगरी जेह्की ऐ नेईं बोली जंदी होर साढ़े उधमपुर च जां जम्मू च जां कठुआ होइया सारा कोला शा जादै डोगरी गै बोली जंदी ऐ होर एह् बड़ी जादै अच्छी भाशा न ते होर बड़ी मिट्ठी भाशा ते एह्दे जेह्के कोई बी स्पीकर ना जां कोई बी डोगरी जेह्के आर्टिस्ट न उ'नें ई बड़ी जादा मुशकल ऐ कि जि'यां बोलने दी जां ते इक होऐ कि पूरे गै जम्मू कशमीर च डोगरी गै होऐ लेकिन साढ़े अपने गै डिस्ट्रिक्ट च गै दो तिन्न भाशा बोली जंदियां जि'यां कि डोगरी होई गोजरी होई ते गद्दी भाशा होई जां भद्रवाही होई पोगली होई जां साढ़ी स्टेट च गै कशमीरी होई बड़ी जादा भाशा बोली जंदियां लेकिन डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् बड़ी अच्छी भाशा होर एह् असें अपने बच्चें गी बी सखाना चाहिदी बाकी भाशा ते खैर जि'यां इंग्लिश होई जां हिन्दी होई उर्दू होई होर कोई बी लैंग्वेज होई जि'यां अस कुतै बी स्कूल गै जाङन उ'त्थें पढ़ी सकदे लेकिन डोगरी भाशा इक साढ़ी मात्तर भाशा होर एह् घरा दा गै सिक्खी सकने आं अस ते बाकी इ'यां बोलनी ते बड़ी शैल एह् अस बोली लैने लेकिन लेकिन गेड्डी साढ़े पिच्छें बी आना चाहिदी उ'नें गी पता लग्गना चाहिदा कि साढ़ी मात्तर भाशा केह् ऐ जां असें सिक्खनी कु'त्थुआं असें सखाना चाहिदी अपने बच्चें बी बाकी ते इ'यां डोगरी गी जादा बोली बी जंदी ऐ घर च गै अस बोलने आं घर ते खैर सारे गै बोलदे डोगरी लेकिन केह् ऐ कि केईं ऐसे बी करदे कि अपने बच्चें ई हिंदी च गै गल्लां करिये ते उ'नें ई हिंदी गै सखांदे लेकिन अस एह् समझने कि डोगरी गै बोलना चाहिदी अपने बच्चे नै जां अग्गें डोगरी दे बगैरा बी बड़ियां भाशां जेह्कियां ओह्दे च पढ़ना जि'यां इंग्लिश होई जां उर्दू हिन्दी होई ते डोगरी कुसै सखानी निं ऐ अग्गें बाय द वे सखाङन गै ते हिंदी च गै सखानी उ'नें डोगरी लेकिन डोगरी जेह्की लिखने दी ऐ ओह्दे च कुसै गी आंदी बी नेईं ऐ कि डोगरी च केह् लिखना कि'यां लिखना पैह्लें ते ऐसा होंदा हा कि बजुरग थे कि के ओह् डोगरी पढे़ दे हे लेकिन उ'नें डोगरी भाशा लिखना बी आंदी ही लिखना अज्जकल ओह् रेही दी निं भाशा लिखन बी तां हिंदी च गै लिखनी उ'नें डोगरी ते जेह्की जेह्की प्यूर डोगरी ऐ खत्म गै होई दी होर अजें थोह्ड़ा चला दा गै अस डोगरी बोली लैने अग्गें अग्गें अस अपने बच्चें गी नेईं सखागै ते उ'नें ई बी डोगरी भु'ल्ली जानी उ'नें कु'त्थुआं सिखनी ते ओह्दे आस्तै कि डोगरी बोलना चाहिदी होर अपने घर च छुड़ी बजार जाओ शैह्र च जाओ कुतै बी जाओ जि'त्थें धोड़ी डोगरी भाशा कोई समझी सकदा बडे़ अराम कन्नै डोगरी भाशा च गल्ल करी सकदे ओ